भारताचो आंकडो जनसंखेंत जगांत दुसऱ्या पांवड्यार आसात आतां भारताचो भारतांत लोक तड प्रमाणांत आसात आनी नोकऱ्यांची सुविधा भारतांत कमी जाल्ली आसा जाणें आयचे तरणाटे वायट मार्गांत लेगीत लागिल्ले आसतात हांवें जनसंखेंत चड आंकडो आशिल्ल्यान भारतांत बेरोजगार चड लोक जाल्ले आसता मागीर बाजारांत दर एका वस्तूची आंक वस्तूची जी पयशे जे आसतात दर आसता ताचो चड जाल्लो आसा दाणे कांय दाणांक तें घेवपाक परवडना आनी ताका लागून तांचेर तांकां उपाशी लेगीत रावपाक पडटा पयशे दर दराचो पयशे चड वाडिल्ल्यान ताचो प्रमाण जो आसा तो शेतांचेर लेगीत जाता